हाँ यहाँ स्थित स्टेडियम मैदान में और आयोजित होने वाले कई स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जिनमें विभिन्न पर्वो पर कई त्योहार आयोजित किए जाते हैं और जिस तरीके से हाल ही में रामनवमी के बाद दशहरा आया तो दशहरा का भव्य आयोजन हुआ उसी तरीके से तीज के त्योहार पर भी स्थानीय त्योहार मनाया जाता है और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे की कोई भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो वह भी यहाँ आयोजित होती है और इन इवेन्ट में यहाँ पर बहुत दूर दूर से देखने वाले लोग आते हैं और वह भाग लेते हैं इवेन्ट देखने के लिए यहाँ पर भरपूर मात्रा में लोग आते हैं स्टेडियम में कभी कभी तो जगह भी नहीं बचती इतनी सारे लोग आ जाते हैं